हैलो नमस्ते अच्छा आं जी में बिज़ी ऐं थोह्ड़े दिन बिज़ी ऐं साढ़े कोल होर बी बड़े लोग आंदे न उंदी बी दोआइयां होर दिंदे न ते स्हानू उस चक्करें च लोग बिज़ी पर पंजाहं पंजाह् परसेंट दिंदे न नेईं लोग बड़े जादा दिंदे न बड़े सारे लोग आंदे ते बड़ी सारी दोआइयां खरीदियां ते बड़ियां दोआइयां लेइयां न हून उनें बी बीह् बीह् त्रीह् त्रीह् परसेंट बी दित्ता ऐ ते में थोह्ड़ा बिज़ी आं दौ तीन दिन ते में निं आई सकदी अंजी